हीअ हिकु राजनैतिक आहे ऐं हिकु विषय आहे जीअं त मां लिखण थी चाहियां ऐं मां ॻाल्हाइ बि नथी सघां छो त राजनैतिक में नेता सुठा कोन्ह आहिनि हीअ भारत त भारत जे राजनैतिक सविधान में कम ईंदी आहे जिते राष्ट्रपति सरकार जो राज्य हूंदो आहे हिन में प्रधानमंत्री कार्य पालिका जो कमु थींदो आहे ऐं भारत हिकु संग्रह सानसाधी लोकतांत्रिक गणतंत्र आहे ऐं हिन में राजनैतिक आरस्तू कार्य मां ईंदी आहे हिनजो मतिलब जवाबु ग्रीक भाषा में ॾिनो वियो आहे हिन खे जॻह जे मामले में विझो वियो आहे राज्य में बहुमत बि कोन्ह हूंदी आहे ऐं राजनैतिक छुपाइणु खपे छो त राजनैतिक पाण सां सभु पातो पवंदो आहे की सरकार छा थी करे हिन में ॾाढी राजनैतिक जे बारे में ॿुधायो वियो आहे राजनैतिक छा आहे राज्य में माण्हू छा कंदा आहिनि सरकार कीअं हलंदी आहे असां पंहिंजी राजनैतिक कीअं हलंदा आहिनि कांग्रेस पार्टी कीअं हूंदी आहे बीजेजी पार्टी कीअं हूंदी आहे हीअ सभु ॿुधायो वियो आहे पहिरियों आहे संवेदनशीलता हिन में इन्सानु जीवन जीअंदो आहे ऐं हुनखे पंहिंजे जीवन में वठी वेंदो आहे ऐं हिन गलाकट जे अॻियां में संवेदनशीलता थिअण ॾाढो सुठो आहे हीअ हिकु शारीरिक में हूंदो आहे भेदभाव हिन में छोकिरा ऐं छोकिरियूं ॾाढो भेदभाव कंदा आहिनि जीअं छोकिरनि खे ॾाढी इजाज़त ॾींदा आहिनि ईअं छोकिरियुनि खे केन्ह एतिरी मिलंदी आहे छोकिरो ॾाढी राति ताईं ॿाहिरि घुमंदो आहे उनखे घर वारा कुझु बि कोन्ह चवंदा आहिनि ऐं छोकिरी पंज मिंट बि लेट ईंदी आहे राति जे टाइम त उनखे ॾाढो चवंदा आहिनि तू एडो लेट छो आई आहे तोखे ख़बर कोन्हे जमानो कहिड़ो ख़राब पियो हले हीअं हूअं ऐं नी ॾाढो भेदभाव कंदा आहिनि छोकिरनि छोकिरियुनि में पर ईअं न करणु घुरिजे ॿिन्हीनि खे हिकु में रखणु खपे छोकिरो छा छोकिरी नथी घुमी सघे भाई छोकिरा था घुमनि सघनि छोकिरियुनि खे बि त घुमण जी इजाज़त मिलणु खपे न पर छा थी करूं नथा ॾियनि टियो आहे वहिवार असांखे सभिनी खां सुठो वहिवार करणु खपे छो त अॼुकल्ह माण्हू हिकु ॿिए में बरताव कंदा आहिनि वहिवार कोन्ह रखंदा आहिनि पर सभिनी खे हिकु ॿिए सां वहिवार रखणु खपे वहिवार ठाहिणु खपे सई सां त छो त वहिवार न ठाहींदासीं त माण्हू जी अहमियतु छा थींदी हिकु बि मां वहिवार में थियणु घुरिजे इन करे माण्हुनि खे पंहिंजो हिकु ॿिए सां वहिवार रखाइण करिजे वहिवार ठाहिण सां हिकु ॿिए में कुझु कम बि पइजी वेंदो आहे इन करे वहिवार ठाहिन घुरिजे वहिवार ई सभु कुझु हूंदो आहे